हेलो भईया मुझे महा मंदिर की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पर महा मंदिर चौराहे पर ही खड़ा हूँ तो मुझे एक कैब बुक करना है मुझे महा मंदिर की से नागोरी गेट की तरफ जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए नागोरी गेट पर जाना है और आप जब महा मंदिर में आएंगे चौराहे पे आप देखेंगे बसें खड़ी हैं चार पाँच बसें खड़ी हैं उसके पास में टेम्पो भी हैं उधर ही मैं खड़ा हूँ तो आप मुझे वहाँ से लेकर नागोरी गेट आप को छोड़ना है नागोरी गेट में मुझे जाना है नागोरी गेट में आप जगह जानते हो तो नागोरी गेट के अंदर महर्षि का है वहाँ पर मुझे जाना है तो आप कितनी देर में आ जाएंगे और ताकि मैं जल्दी तैयार हो के फिर आपका वेट करूँ महा मंदिर की तरफ़ तो आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा